हम जैसे हमें कानून से मदद होता है जैसे कोई भी हमारे यहाँ भूमि विवाद हो गया ऐसे जमीन के मामलों में लड़ाई झगड़ा हो गया वो वो मेरे मतलब किसी का जमीन है वो अपना जो है कब्जा कर रहा है मेरा जमीन तो ऐसे मामले हैं जो मैं हम लोग विवाद में कानून का सहायता लेते हैं और वहाँ केस करते ही वो अवैध हमारा जो जमीन है वो अवैध रूप से वो अपना मान लिया है तो ऐसे में हमारा जो वकील है वो सुलझाने का काम करता है अगर वकील वकील के वकील केस लड़ता है नहीं तो पुलिस भी जो हम लोग को हेल्प करती है अगर काम वहाँ से नहीं बनता है तो हम लोग को विधायक का मतलब विधायक जी का भी एम एल ए का भी साथ ले लेते का मतलब कब उनके उनके पास भी जाते हैं तो ऐसे ऐसे जो है हम लोग अपने समस्याओं का हल करते हैं और कभी कभी हम लोग जैसे ये जो विवाद होते हैं उनके लिए जमीन मतलब गाँव में हो गाँव में सरपंच बनाया जाता है तो पहले तो मैं सरपंच सरपंच के पास जाते हैं अगर सरपंच उस समस्या का हल कर देता है मतलब सरपंच की बात भी सब लोग मानते हैं तो सरपंच उसका हल कर देता है तो हम लोग सही हो जाता है समस्याएँ तो फिर उसके बाद पुलिस और वकील का लोग सहायता लेते है ऐसे बहुत सारे पारिवारिक मामले हैं से मजदूरी या फिर कोई हम लोग का उधार ले लिया तो उधार ऋण क्योंकि हम लोगों ने तो अगर ऋण के बदले कुछ हम दोनों स्टांप पेपर पे साइन करवाया होता तो उसके तरफ से तो हमें कानूनी हेल्प मिल जाती है लेकिन अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं हम लोगों ने जो कोई व्यक्ति को ऋण दिया है तो वो मुझे क्या ऋण मिल पाएगा इसको संपर्क करने संपर्क करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए लेकिन अगर हम लोग उसके लिए कुछ नहीं लेते हैं तो वो झूठ भी बोल सकते हैं और कुछ कर मतलब कुछ भी कर सकता है जिससे हमें कोई भी मतलब हेल्प कोई भी अगर हमें हेल्प नहीं कर सकता है तो इस तरीके से हम लोग जो कि मुद्दे को कानूनी मुद्दे मतलब कानून से हेल्प ले के मुद्दे को सुलझाते हैं